ہم سوشل میڈیا یعنی کہ فیس بک ہم نہیں چلاتے ہیں فیس بک انسٹا گرام سب نہیں چلاتے ہیں ہمارے گھر کے مرد چلاتے ہیں چلاتے ہیں کبھی کبھار ہو گیا کبھی کبھی چلا لیتے ہیں ایسا کنٹینیو نہیں چلاتے ہمارے گھر کے مرد سب چلاتے ہیں ہم لوگ کو اچھا نہیں لگتا ہے سوشل میڈیا چلانا ہم لوگ نہیں چلاتے ہیں ہمارے گھر کے مرد سب فیس بک انسٹا گرام چلاتے ہیں ریلس دیکھتے ہیں سب دیکھتے ہیں ہم لوگ نہیں دیکھتے ریلس جو بھی ہے فیس بک پر نہیں فیس بک چلاتے ہی نہیں ہو گیا کبھی کبھی چلا لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کچھ تو نہیں دیکھتے ہیں سب گھر کے مرد اور دیکھتے رہتے ہیں ہم تھوڑی دیکھتے ہیں فیس بک چلانا اچھی بات نہیں ہے ہم لوگ کو پسند ہی نہیں ہے فیس بک چلانا انسٹا گرام چلانا جس کو پسند ہے وہ چلاتا ہے اب ہمارے گھر میں زیادہ تر پر تو ہمارے گھر میں مرد سبھی چلاتے بھائی ہوا دیور ہوا پتی ہوا جو بھی ہے سب یہی سب چلاتے ہیں ہم لوگ نہیں چلاتے ہیں ہم لیڈیس کو چلانے کے چلانا تو چاہتے ہیں لیکن چلا نہیں پاتے ہیں کیونکہ اچھا نہیں لگتا ہے وہ چلانے میں وہ سب میں کچھ سب کچھ آتے رہتا ہے کچھ ویڈیو اوڈیو شورٹ ویڈیو نہیں دیکھتے ہیں کیونکہ اچھا نہ اچھا نہیں لگتا ہے تو ہم لوگ چلاتے ہی نہیں ہیں ہمارے گھر کے مرد سب چلاتے ہیں دیکھتے ہیں